जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है भारत में अपनी मातृभाषा हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है बच्चों के इस्कूल कोर्स में भी हिंदी काव्य रामायण महाभारत को शामिल किया जा रहा है जिससे सबके जिससे सबसे बड़ा उदहारण है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंग्रेज़ी शब्द इंडिया को

हिंदी भाषा को बोलना और उसका उपयोग अधि विदेश अधिक विदेश में से आकर विदेशी भी अब हमारी ही धाम वृंदावन में हिंदी में हरे राम हरे कृष्ण गाते नज़र आ रहे हैं यही विशालता है हमारी मातृभाषा हिंदी की